पहिने जे रहै से शौचालय जे रहै लोकके घरमे नहि रहै हरेक घरमे नहि रहैत रहै कतौ कतौ रहैत रहै नहियो रहैत रहै तऽ पहिने जे छै लोक खुलामे जाइत रहै शौचालय करय लए तऽ ओ रहै गंदगीसभ बहुत रहै आब जे छै ने ओ गंदगीसॅं बचै छै लोक आब सभके घरमे शौचालय भए गेलै हँ घर पर होइ छै की लोक मतलब हप्ताह दिन पर लोक साफ़ केलक नहि तऽ हप्ताहमे दूओ दिन साफ़ केलक आ बाहरमे रहै पहिने की तऽ लोक खुलामे जाइत रहै तऽ खुलामे के ओत्ते साफ़ करतै तऽ तैं दुआरे पहिने शौचालय जे नहि होयत रहै तऽ बहुत दिक़्क़त होइत रहै सभके आब जे छै सभके घर घर शौचालय भए गेलै हँ आब तऽ ओत्ते दिक़्क़त नहि होइ छै